हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा पक्षी दिखाई देते हैं जैसे कि कोयल कौवा चील और सार सारस इन सभ पक्षी को देखने के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पर मुझे जैसे ज़्यादातर पसंद है वो पक्षियों के अंदर मोर है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है उसका नीला और हरा रंग जो कि काफी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो इस कारण मुझे ज़्यादातर पक्षियों में के अंदर मुझे मोर पसंद है और हमारे क्षेत्र में मोर ज़्यादातर वन विहार ज़ू के अंदर रखे जाते हैं तो उस कारण मैं ज़्यादातर देख नहीं पाता हूँ पर फिर भी मैं कभी कबार वन विहार ज़ू का एक्सप्लोरर करता हूँ तो उसके अंदर मोर को देखने देखने जाता हूँ